जियां में तुसेंगी रैस्पी दे बारे च दस्सां ते में बचपन च मम्मी शा गुलाबजामुन बनाना सिक्खे जदूं अ'ऊं चौथी पढ़दी होंदी ही फ्ही आस्तै आस्तै जदूं अ'ऊं अठमीं पढ़दी ही ते में मौम्स बनाना सिक्खे जद् फिर फ्ही आस्तै आस्तै जदूं अ'ऊं बाह्रमीं पुज्जी ते फ्ही में मौम्स बनाना सिक्खे ओह् खराब होई गे उ'नेंई सधारना कल्ला में बड़ा किश कीता फ्ही ओह् खाने दे लाइक होए हून आ'ऊं जियां कमरै रौंह्दी